हमे जे पेन लेलू रहै लिङ्क ग्लेसियर लेलिए लेकिन चलबे नहि करलै एग्जाममे रुकि रुकिकऽ चललै हमे जइसनो नाम सुनलो रहिए अच्छा पेन होतै लेकिन यहाँ खरीदके आनलहुँ छै जब लिखै छिए तब चलिए नहि रहलऽ छै आब एग्जाम दैलए लऽ गेलऽ छिए एके गो पेन आब लिखिए नहि सकै छिए की फायदा अइसनो नामरै कम्पनीरै